बाग़बानी न हिकु कला आहे जीअं असां पौधनि खे प्यार कंदा ऐं हुननि जी देखरेख करण लाइ असांखे काफ़ी कुझु इंतजाम करिणा पवंदा आहिनि जीअं ख़ासि करे जीअं कई मौसम में न पौधनि में कीड़ा लॻी वेंदा आहिनि जीअं तुलसी में लॻी वेंदा आहिनि नंढा नंढा कारा कीड़ा हुन में बि जीअं मतिलबु कीटनाशक ईंदा आहिनि तव्हां वञी करे नर्सरी में वठी अची सघंदुव हुन में पाणी मिलाए करे जीअं स्प्रै करो त मतिलबु हुन में पौधनि जी जल्दी ग्रौथ थी वेंदी आहे ऐं कीड़ा बि ख़राबु जेका पौधनि खे करनि तव्हां ख़तमु थी वेंदा आहिनि ऐं जीअं मौसमु चैन्ज था थिअनि गर्मी आहे सर्दी आहे त सर्दी में ख़ासि करे जीअं गुलाब गुलाब जी न अक्टूबर जे महीने में सुठी तरीक़े सां असां कटिंग कंदा न त जनवरी तक हुन में सुठा ग़ुल ईंदा आहिनि हुन सां बि हुन जी ग्रौथ वधंदी आहे पौधनि जी तुलसी वग़ैरह जीअं गर्मियुनि जो आहे गर्मियुनि में तुलसी जा बीज वग़ैरह जीअं जेतिरी तव्हां उगाए था सघो हुन में जल्दी मतिलबु निकिरी ईंदा आहिनि उन्हनि जा पौधा हुन में फ़ाइदो इहो रहंदो आहे कॾहिं कॾहिं कईं माण्हुनि या तुलसी जा पौधा पटे करे पता उहे सुकाईंदा आहिनि पोइ सर्दी जीअं अचे थी हुन में चांहि में विझी करे माण्हू पी थो सघे हुनजो काफ़ी फ़ाइदो ई आहे ऐं जीअं तव्हां घर में पुदीनो तव्हां रखी सघो पुदीनो उगाए करे हुन में भाई घर में यूज़ थी वेंदो आहे असां जीअं उपकरण जेका यूज़ करूं था ख़ासि करे हुन में ज़्यादातर मां त घर जा ई शयूं यूज़ कंदो आहियां जीअं चमिचो थी वियो या फ़ोक थी वेई या पेचकस थी वियो असां हुन से खुदाई करे सघंदा ऐं कैंची सां सॼी कटिंग करे सॼी बसि स्प्रै हिकिड़ो जीअं ॿारु नर्सरी में उहो दवाई वठी विया स्प्रै स्प्रै सां बाक़ी इअं बैनिफिट्स ऐं शेड थी वियो जीअं शेड सां हुन से हुन में थोरो सो छांव रहंदी आहे पौधनि खे जंहिं सां स्वस्थ्य रहंदा आहिनि ऐं सुठा लॻंदा आहिनि सुंदर लॻंदा आहिनि तव्हांजी बाग़बानी स्माट लॻंदी आहे